आयच्या काळार आमी पयलां की गोंयांत जावं गोंयां भायर इंडियांत चड करून क्रिस्तांव हिंदू आनी मुसोलमान हीं रिलीजनां चड हांत आनी हाचे भायर जायतीं आहात की सिंग बुद्दीसम ओहलीं आहात बट चड मॅजोरिटी नात हिंदू क्रिस्तांव मुसोलमान हीं चोड हांत आनी आमी पोयलां की हीं हिंदू क्रिस्तांव मुसोलमान हे रिलीजन आयच्या आमच्या गोंयांत जावं तांच्या इगोर्जांत मॉस्कांत टॅम्पलांत हीं हें रिलीजन ह्या धर्मांत चोड प्रॅक्टीस केलां आनी आमचे कायदे आमी ह्या धोर्मा वोरवीं आमी पाळटांव क्रिस्तांवांक घोडयेक संडेचें मीस आयकोचें पोडटा हिंदूंक घोडयेक तांच्या टॅम्पलांत वोचपाक दीस आसता आनी मुसोलमानांक तांच्या मॉस्कांत वोचपाक आनी तांचें रिलीजन प्रॅक्टीस कोरपाक तांकां अमके दीस आसता सो आमी हें पोयलां की आमी हें आमचें धर्म मोगान आनी एकवोठान वाडोवंक आमी खेरीतपणीं वावुरतांव आनी आमी ह्या आमचे रिलीजन प्रॅक्टीस कोरतां